जैसे मतलब हो गया रोज़गार जैसे सिलाई लेडीज का काम जैसे कि मतलब दूसरी लेडीज आती है तो वे नहीं बोलती है हमको ब्लोज दीदी बना दीजिए दीदी बना दीजिए तो मतलब किस तरीक़े से है ना जो उसको सिलाई होना चहिए उसी तरीक़े से मतलब जो मतलब ज़्यादा अच्छा सिलाई हो तो उसका ज़्यादा भी की रे रेट है आँ जैसा मतलब इधर उधर करके दे दें तो उसको दूसरा ही रेट है तो ऐसी मतलब हमको जानकारी होनी चाहिए अच्छा सिलाई उस जिस कलर का कपड़ा है उसी कलर का धागा चाहिए उसी ढंग से सिलाई होनी चाहिए दीदी लोग बोले हाँ हाँ जहि है मतलब अच्छे से बनवा दीजिए जिस कलर का मेरा कपड़ा है ना जैसे जैसे बेलौज हो गया जैसे मतलब सूट हो गया जैसे फ्रॉक हो गया जैसे जैसे प्लाज़ो सूट जैसे मतलब होते हैं कुर्ती सलवार जैसे मतलब जैसे जम्फर उम्फर बिलौज जैसे जैसे बनता है सारा सामान जो है ना उसी तरीक़े से बनता है जैसे कि मतलब जै ढंग का कपड़ा आता उसी ढंग का स मतलब धागा चाहिए हाँ उसी ढंग का धागा चाहिए जैसे मसीन भी हो जाती है स जैसे मसीन भी जो होती है सर जुग्गी मसीन अलग होती है यह बड़ी वाली मसीन अलग होती है छोटी वाली मसीन अलग होती है सबकी सिलाई सब तरीक़े से होती है जैसे बड़ी वाली मसीन जुग्गी मसीन है उसकी सिलाई बहुत अच्छी होती है जैसे उससे है बड़ी वाली मसीन उसमें उसमें भी सिलाई अच्छी है जैसे छोटी मसीन उसमें सिलाई जो है थोड़ी मतलब डाउन होती है मत जैसे कि मतलब बीस परसेंट से पाँच परसेंट उसमें से हट जाता है इसी तरीक़े से मतलब बनासा बनाए जाते हैं हम लोग हम लोग भी सिलाई के करते हैं काम तो इसी तरीक़े से बनाए जिस मतलब जो मसीन पर बनाते हैं जुग्गी मस में सिलाई अच्छी होती है तो उसका बोले दीदी रेट तो अच्छा होगा ना थोड़ा इसमें रेट इतना है तो बोला हाँ हाँ दीदी ठीक है आपको सिलाई हमको अच्छी चाहिए इसीलिए जो है ना सिलाई अच्छी रहने के बाद सिलाई भी अच्छी रहेगी तो हम रेट भी देंगे ना सिलाई अच्छी मतलब ढंग की नहीं हुई तो कैसे से हम रेट देंगे यही बात बोली दीदी मतलब ठीक है ठीक है दीदी आपको अच्छा हमको अच्छा लगने तो आप जो है सिलाई कर सकते हैं ठीक है अच्छी हमको बनवाना चाहते हैं हाँ ठीक है दीदी हमको पसंद हो गया यह सिलाई ठीक है आपको कितना मतलब इसका रेट है हम बोले च नाही हम बोले इतना रेट है इसका दीदी हाँ हाँ बोले ठीक है दीदी हाँ इतना रेट मिल जाएगा दीदी आप टिक आप मेहनत किए हैं ना दीदी हम देंगे इतना रेट ठीक जैसे की मतलब आप बोलते थे मतलब जैसे दूसरे दीदी चले आए बोले हाँ दीदी एक ठो बिलोज बनाना है हमको हम बोले हाँ ठीक है दीदी हम तो मज़दूरी करन तो बना देते हैं ठीक है इसी ढंग का मतलब धागा उसी ढंग की चाहिए सिलाई भी वैसी ही चाहिए ठीक सिलाई भी वैसे ही चाहिए दीदी हाँ हाँ बोले वैसे सिलाई अच्छी होगी तो उसका रेट भी दीदी अच्छा वह क्या ही कि मतलब हमको मतलब यह अथि बनाने के बाद जो है ना ज़्यादा टाइम लगता है मतलब अच्छे ढंग का अपना डिजाइन बनाते हैं तो ज़्यादा टाइम लगता है इसलिए इसको ज़्यादा रेट होना चाहिए ठीक जैसेकि मतलब उस उसे सैंपल बना देते हैं उसका रेट जो है जो कम है और ज़्यादा सैंपल बनाने के बाद जो है उसका रेट जो है कम है जैसेकि मतलब डिजाइन बनाते हैं उसका रेट जो है तो मतलब थोड़ा ज़्यादा है इसलिए बोला हाँ हाँ दीदी सही बात आप बोल रहे हैं ठीक